हैलो हँ हम वन्दना बोलै छियै नै केकरोसऽ बात करैके नै छै हमरा पुछना छै पूर्णियामे कहीं मेला उला लगै छै आओर सिनेमा उनेमा हॉल छै की नै छै कहाँ कहाँ लगै छै जगहके नाम हँ जगहके नाम बता देतै

आओर आओर जे सिनेमा हॉल कहाँ छै किए कि हँ तऽ वहाँ छै हँ आरू कहीं मेला उला लगै छै आओरो कहीं छै पूर्णियामे सिनेमा हॉल काहे कि पहली बार अयलौं छियै पूर्णिया तऽ जानै नै छियै कि कहाँ कहाँ की छै आओर एक आओर सिनेमा हॉल छलै पहले ऊ शायद छै कि बन्द भऽ गेलै थोड़ा बहुत जानै छियै ओ बन्द भऽ गेलै ओ आरो कहीं मेला उला लगै छै यहाँ पूर्णियामे एक जगह बतेलियै यहाँ पे कहाँपर बतेलियै जगह

ओ आरो कहीं नै लगै छै मेला आरो कहीं नै लगै छै अच्छा नै लगल छै तऽ कहाँ कहाँ लगल छै इतना तऽ पता होतै ने

एकटा बतेलियै यहाँपर लगै छै आरो कहीं लगै छै ओ आओरो कोनो जगह छै यहाँपे अच्छा सा

आ पूर्णियासऽ हटके कहीं

ओ इधर कुच्छो नै ओ देहात इलाका होइ छै ने ठीक छै तबऽ